भोजपुरी भी सुनते हैं और पवन सिंघ का गाना आज कल फेमस है दिनेश जी का कल्लू जी का हिंदी भी बहुत सुनते हैं पुराने गाने लता मंगेशकर का भी गाना आता है बढ़िया लगता है